सरकारी काग़रु ठाराइण में का दिक़त न ईंदी आहे जेकॾहिं असां सही पते ते वञूं त जीअं त आधार कार्डु कढाइणु ज़रूरी हूंदो हुओ त उन लाइ सरकारु केतिरा ई मर्कज़ खोलिया हुआ जंहिंमें असांखे अनेक प्रकार जूं सेवाऊं ॾिनियूं वियूं हुयूं जंहिंमें असां आधार कार्ड ते पंहिंजो फ़ोटू मटाए सघूं था पंहिंजे घर जो पतो मटाए सघूं था पंहिंजो फ़ोन नंबरु मटाए सघूं था इन ई सेवाऊं असांखे मुफ़्ति ॾिनियूं वञनि पियूं अगरि असांखे राशन कार्डु ठाराइणो आहे त उन्हनि राशन कार्ड जी अलॻि ऑफ़िस आहे जिते असां पतो मटाए सघू था ॿारनि जो नालो जोड़ाए सघूं था या कंहिंजो नालो कटाइणो आहे त उहो बि कटाए सघूं था उन लाइ ॿ टे दफ़ा वञणो पवंदो आहे पर उते कमु ज़रूरु थी वेंदो आहे थोरी मुश्किलात ईंदी आहे पर कमु थी वेंदो आहे जेकॾहिं असां को काग़रु चङे वक़्त खां न ठारायो आहे उनखे कढाइण में चङो ई टाइम लॻी वियो आहे जीअं त शादीअ जो सर्टिफिकेट ॿारु पैदा थियण जो सर्टिफिकेट इन में थोरो टाइम लॻंदो आहे इन में थोरी मुश्किलात ईंदी आहे